كیا آپ كے پاس كوئی پسندیدہ كتاب ہے جی ہمارے پاس تعلیم الاسلام ہے اس لیے بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہیں پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے اور کیا اور كہہ رہے ہیں كہ آپ كیوں پڑھنے میں مزہ آتا ہے وه كیا ہے اس كے اندر اس كے اندر بہت ساری اچھی اچھی باتیں بھی ہیں دنیا كی ہمیں كیسے چلنی چاہیے كب كون آئے كب كون گئے اس میں ایسی ایسی باتیں لكھی ہوئی ہیں اور كیا ہمیں كرنی چاہیے كیا نہیں كس پہ ہمیں زیادہ دھیان دینی چاہیے كس پہ نہیں تو اس میں یہ سب اچھی اچھی باتیں خبر لكھی ہوئی ہیں اس كے اندر اور اور اس كے اوپر كوئی فلم دیكھنا چاہتے ہیں تو ہم دیكھ سكتے ہیں اس كے اوپر فلم كوئی سی بھی ہو جیسے كوئی كوئی سی بھی فلم دكھا دے تو ہم دیكھ سكتے ہیں اور اس كے بعد تعلیم الاسلام میں یہ ہمیں سیكھنے كو ملتا ہے كہ ہمارا اسلام كیا ہے ہمارا مذہب كیا کیا ہے ہمارا دین كیا ہے ہم كس كے امت میں ہیں ہمیں كون كھلاتا ہے ہمیں مارتا ہے ہمیں كون جلاتا ہے یہ سب باتیں ہمیں اس میں سیكھنے كو ملتا ہے اچھی كتاب ہے اچھا لگتا ہے پڑھنے میں بہت ہی بڑھیا ہے کیوں پڑھنے میں مزہ آتا ہے وہ چھوٹے بچوں كو خاص طور سے بچوں كو پڑھایا جائے تاكہ ان كو سمجھ میں آ جائے كہ یہ كتاب كیا ہے كس لیے بنایا گیا ہے یہ كتاب سمجھ اگر چھوٹے بچوں كو سمجھ كر اگر پڑھ لیے نہ اس كو تو ہمیشہ كے لیے انہیں یاد ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ كے لیے كبھی بھولیں گے نہیں اور ہمیشہ كے لیے وہ دوسروں كو یاد كراتے رہیں گے اور بتاتے بھی رہیں گے کہ یہ ہے اس پہ چلیے ایسا ہے ویسا ہے اور ان سے بڑے بڑے آدمیوں نے پوچھ بھی لیے بھائی تم نے كہاں سے پڑھے تو وہ بتا بھی سكتے ہیں كہ میں بھائی تعلیم الاسلام سے پڑھا یہ صفحہ نمبر ہے اتنا فلاں فلاں میں